ॾुकण खां जाम सां फ़ाइदा थींदा आहिनि असां रोजाणा सुबुह जो ॿाहिरि वेंदा आहियूं ॾुकणु कॾहिं असां ॿाहिरि मौसमु जीअं हाणे थदि जो टाइम आहे ठीकु न रहंदो आहे त असां घर में बि ट्रेडमिल जी मशीन आणे रखी आहे ट्रेड रनिंग जो आहे घर में असां कंदा आहियूं हुनमें ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत कोन्हे हुन मशीन जे थ्रू जो इहे असां डेली हुनमें टारगेट ठाहे करे हिकु ॼणा हिकु कलाकु या अधि कलाक डेली पंहिंजी कैपसिटी जे हिसाब सां हुनमें रनिंग कंदा आहियूं ॾुकण जा फ़ाइदा त जाम आहिनि ईअं पाण ॾुकंदा आहियूं शरीर में असांजो जो खून हूंदो आहे खून जो जो संचार आहे उहो शरीर में वधंदो आहे हुनजे अलावा शरीर जी नसूं जो आहिनि उओ बि खुलंदियूं आहिनि कोई बी अॼु जी तारीख़ में खेल हुजे हुनमें जो खिलाड़ी हूंदा आहिनि उहो ॾुकण जी प्रैक्टीस करणी पंहिंजे वर्कऑउट जी शुरूआत कंदा आहिनि जीअं वॉर्मअप सभिनि खां सुठी एक्सरसाइज़ ॾुकण ई चइबो आहे या त वॉक कॼो या ॾुकणो ॾुकण था त शरीर जी कैलरी जल्दी बर्न थींदी आहे जीअं असां जो रोटी खाऊं था उहो जल्दी हज़म थी वेंदी आहे ॾुकणु लाइ सुबुह टाइम सभिनि खां सुठो मञियो वियो आहे हिन करे ॿाहिरि न वञी सघूं त असां ट्रेडमिल जी मशीन जे थ्रू बि ॾुकी वठंदा आहियूं जय झूलेलाल